उनाव आंना माइ गायनायनि थांखि दं आरो आं माइ गायगोन आंनि थांखिया जादों माइ गायनाय आङो माइ गायबाय माइ गायलांगोन आंना हाया चय बिघा दं आरो आंना आरो आङो बे हायाव आगोलावनो हालेवगोन आरो आंनि थांखिया जादों माइ गायनाय माइ गाय हाल एवनायनि उनाव आङो माइ गायगोन आरो माइ गायखांनायनि माइ मानसि लानानै आङो माइ गायगोन माइआव आङो हासार होगोन आरो आङो माइखौ गोबां गोबाङै जोथोन लागोन आरो जोथोन लानानै आङो हासार मुलि सारगोन आरो आङो हासार मुलि सारनायनि उनाव आङो गायगोन आं गायनायनि उनाव आङो माइखौ हागोन आरो आं हानायनि उनाव माइखौ हुथुमनानै फानगोन आरो माइ गायखांनायनि उनाव आङो माइखौ हुथुमनानै फानगोन आंनि थांखिया जादों माइ गायनाय आङो माइखौ गायगोन आरो माइआ माइखौ गायखांनायनि उनाव आङो आरो फानगोन माइ गायखांनानै आङो उनाव फाननानै आङो गोबां न'फ्राव मुलाम्फा जागोन आरो आं नखराव गोबां लाभ जागोन माइ गायखांनायनि उन आंनि थांखिया जादों माइ गायनाय आङो आंनि न'नि मानसिफोरजों माइ गायगोन आरो माइ गायखांनायनि उनाव आङो गोबां लाभ जागोन लाभ जानायनि उनाव आङो नखराव बिराद टेखा सुंगोन आङो माइ गायगोन आंनि थांखिया जादों माइ गायनाय आङो माइ गायनानै नखराव गोबां न'नि मानसि जोबोद न'आव जोबोद मुलाम्फा जागोन आरो न'नि मानसिफोरखौ गोबां माबागोन आङो लाभ जाहोगोन आङो आंनि थांखिया जादों माइ गायनाय